खरें म्हणजें खेळाचें खूब प्रकार आसा आनी जाणटे लोक खूब वेगळेवेगळे प्रकारचे खेळ खेळटात सगल्यांत पयलीं आमी जर इनडोर म्हळें जाल्यार जाणटे लोक कॅरम खूब खेळटा कॅरमाच्यो वेगळ्योवेगळ्यो गोश्टी आसा कॅरम कशे खेळटात खंय खेयटा तें आमकांय खबर आसा पूण चडशे जाणट्या खातीर हो एक खूब इजी आनी खूब वेल नोन असो खेळ आसा आवटडोर जर म्हळें जाल्यार एकएकदा दिसतात की जाणटे क्रिकेटूय खेळटा जाणटे हॉलिबॉलूय खेळटा बास्केटबॉलूय खेळटा